मैं शादियों में इंजॉय संगीत के माध्यम से नहीं करती हूँ नृत्य करती हूँ और अपना जो मनोरंजन हैं याने ऐसा कोई एक गाना ऐसा मुझे डिसाइड नहीं हैं कि मैं यही गाना में अपना नृत्य करूँगी मैं मने कि वहाँ का माहौल देख के जैसा जैसा वहाँ पे जिस घर में सादी है अलग अलग प्रकार के जो संगीत लगाते हैं और उसके हिंसाब से हम लोग नृत्य करते हैं जो हम लोग की सारी फैमिली और दोस्तो लोगों का झुंड जो होता है ना वहाँ पे हम लोग यानि ऐसे संगीत के हिंसाब से हम लोग डांस नहीं करते हैं हमारा जैसा मन चाहे हम उसपे झूम उठते हैं लेकिन जब एक बाद वाली जो एक हम लोग बोलते हैं जिसको रिसेप्सन पार्टी उसमें हम लोग यानि कि बहुत अच्छे से उसमें थोड़ा ध्यान देते हैं कि हम उसी संगीत के अनुसार नृत्य करें और ध्यान दें कि हमारा जो फंक्शन है वो किसी भी प्रकार में खराब ना हो और हम इस तरीके से सादियों में इंजॉय करते हैं अपने रिश्तेदारों के साथ अपने परिवारों के साथ अपने दोस्तों के साथ और उस पल को बहुत अच्छे से यादगार बनाते हैं